जिसलै साढ़ै घर कोई परौना औंदा ऐ परौना रिश्तेदार कोई बी आ'वै सानूं बड़ी खुशी होंदी ऐ केह् करने फिर अस उं'दा स्वागत करने पैह्ले जिसलै ओह् आंदे अस उं'दा स्वागत करने होन्ने उ'नें गी पुच्छने होन्ने तुसेंगी केह् चाहिदा फिर अस उ'नें गी उ'नेंगी पुच्छनें होन्ने तुसें चाह् पीनी ठंडा पाना फिर अस किश आखदे चाह् पीनी अस चेहा बनाने उं'दे मूजब फिर फुल्ल बड़ियां तलने उं'दे ताईं बड़ा कुछ करने उ'नें गी खानें गी दिन्ने बर्फी शर्फी घर होऐ मिक्चर मुक्चर ओह् प्लेटा च पाइयै उं'दै अग्गें रक्खने सब कुछ दिन्ने ते फिर ओह्दे बाद च जेकर आक्खै ठंडा ठुंडा पीना पैह्ले फिर अस ठंडा देई ओड़ने केईं बारी केईं बारी अस चाह् देई ओड़ने रिश्तेदारें गी केई बारी ठंडा देई ओड़ने ठंडा होई गेआ फ्रूटी फ्राटी बोतल होई ठंडे दी फिर होर तुस समझी लैओ जेह्ड़ा बी तुस दिन्ने होन्ने होर ओह्दे बाद सानूं बड़ी खुशी होंदी ऐ जेकर कोई आ'वै फिर सूटा बगैरा दिन्ने फिर ओह्दे बाद रिश्तेदारें दी सेवा करने होन्ने पुच्छने तुसें केह् खाना फिर उं'दै आस्तै स्पैशल कोई चीज़ बनाने जि'यां राजमाह् चौल होई गे उं'दै आस्तै मटर पनीर होई गेआ इ'यै लेईयां चीजां बनाने उंदै आस्तै फिर सारे जने एह् चीजां दा लुफ्त उठांदे सारे जने किट्ठे बेहियै गल्लां करने दिन भर गल्लां करदे रौह्ने होन्ने ओह्दे बाद च हाल चार पुच्छदे रौह्ने ओह्दै बारै च पुछदे रौंह्ने घरा दा हाल चाल कनेहा ऐ ओह् पुच्छदे रौह्ने मतलब इ'यां पुछियै कन्नै खुश होंदे रौह्न्ने गल्लां करने फिर बड़ा मज़ा आंदा सानूं ओह्दे बाद कोई माम्मे दा मुड़ा आई जा फिर मासी दा मुड़ा आई गेआ मासी दा मुड़ा मासी दी कुड़ी आई गी अस उं'दे कन्नै गप्पां गुप्पां लान्ने फिर पूरी ध्याड़ी अस इ'यां बेल्लै बैहिये कड्ढी ओड़ने मासी दा मुड़ा आया फिर दो चार दिन रौह्ग फिर उस्सी कपड़े बी दिन्ने रौंह्ने मूजब फिर उस्सी अपने कपड़े देई ओड़ने फिर साढ़े कपड़े पांदा ओह् साढ़े फिर ओह्दे बाद च अस पिंड घूमन चली जन्ने कुदै मोटर सैकल पर कदें उद्धर चली जन्ने मासी दै मुड़ै कन्नै साढ़ी जोड़ी इकदम स्हेई रौंह्दी ते ओह्दे कन्नै इक तां स्हेई रौंह्न्ने सानूं बड़ा मज़ा आंदा ओह्दै बाद अस नज़ारे लैन्ने कुदै घूमन चलिये दोऐ जने रिश्तेदारें कन्नै तां बड़े मज़े रिश्तेदारें गी अस मटर पनीर कदें कुछ खल्लाने क'दें उं'दे मूजब मोमोस लेई आए कदें किश लेई आंदा मतलब उ'नें गी खुश रक्खने मतलब उं'दी पूरी सेवा करने रिश्तेदारें दी सेवा करना साढ़े इद्धर आखेआ जंदा अथिति देवो व जेह्ड़ा ओह् ऐ गैस्ट ऐ भगवान दे समान ऐ साढ़ा अस ताइयें उं'दी इ'यां पूरी सेवा करने सानूं बड़ा मज़ा आंदा ते जेह्ड़ा साढ़े माम्मे दा मुड़ा आईया माढ़ी मासी दी कुड़ी आई गेई इ'यां मतलब फ्ही अस उं'दे कन्नै गल्लां बात्तां करने गेम खेढने कट्ठे होइयै फिर कदें सप्प सीढ़ी खेढी लेई कदें लूडो खेढी लेई फ्ही गल्लां बात्तां करी लेइयां फिर अस कट्ठे केईं बारी कम्म बी करने सारे त्रै चार जने इ'यां रिश्तेदार सारे जिसलै कट्ठे होंदे ऐ कोई ब्याह् कारज कोई फंक्शन होए ते रिश्तेदार बड़े कट्ठे होंदे ऐ साढ़े इत्थै उसलै सानूं बड़ा मज़ा आंदा कि सारे रिश्तेदार कट्ठे होए दे होंदे फिर अस कदें इद्धर घूम्मन जा ने कदें उद्धर घूम्मन जा ने फ्ही कदें ब्याह् गै आई गेआ सारे रिश्तेदार पूरी टौह्र कड्ढने फिर उं'दी पूरी स्वागत करने अस उं'दे मोए सब कुछ फ्ही रिश्तेदारें मोए अस समझी लैओ घर ब्याह् होई गेआ फिर बी सारे रिश्तेदार औने फिर कोई होर फंक्शन फुंक्शन जनम दिन होई गेआ फिर बी रिस्तेदार आंदे अस सारी सेवा करने उं'दी फिर ओह् बी रिश्तेदार सानूं रिश्तेदार साढ़े बी सेवा करदे लास्ट ज जंदे जंदे सानूं बी पैहे देई जंदे फिर ओह्दे च बी बड़ा मज़ा आंदा पैह्ले अस नाटक करने जिसलै लैने फिर अस लेई लैन्ने अस फिर इ'यै जेहियां चीजां अस बड़ियां करने एह्दे बाद च होंदा केह् आखदे रिश्तेदारें कन्नै बड़ा मज़ा आंदा फिर पता गै अग्गैं रिश्तेदार सानूं फिर घमान लेई जंदे केईं बारी अस रिश्तेदारें कन्नै घूमन चली जन्ने जि'यां बैश्नों माता चलिये कुतै रिश्तेदार रिश्तेदारें कन्नै बड़ा गै जैदा घूमने फिर केईं बारी गल्लां लाई ओड़दे रिश्तेदार कोई औंदा घर तां गल्लां सनान लग्गी पौंदा इ'यां होआ ओह्दी नूंह् इ'यां होई ओह्दा पुत्तर इ'यां इ'यां गल्लां सनांदे रौंह्दे फिर रिश्तेदार सानूं फिर ओह्दे बाद च रिश्तेदारें कन्नै होर बी बड़े मज़े न मतलब माम्मे शाम्मे दे मुड़े कन्नै गेड़ी गूड़ी मारन चली जाना कदें गड्डी लेइयै इद्धर चली गे कदें उद्धर चली गे केईं बारी रिश्तेदार थोह्ड़े गरीब होंदे पर होंदे ओह् बी शैल खरे होंदे उं'दें कन्नै बी पूरा रौह्ने सैह्जोग करने उं'दे कन्नै बी ठीक ठाक पूरा सब कुछ करने नजारे लैन्ने गेमां खेढने टी वी दिक्खने फिर होर बी बड़ा कुछ करने केईं बारी अस फाईनैंशली हैल्प बी करी ओड़ने केइयें रिश्तेदारें दी इ'यां होंदा हून फिर उ'नें गी बड़ा कुछ इ'यां मतलब फिर केईं बारी अस समोसे बनान्ने घर उ'नें गी जिसलै रिश्तेदार आंदे घर उ'नें गी खलाने समोसे बनान्ने केईं बारी गलाब जामून केईं बारी इ'यां टिक्कियां टुक्कियां तलनियां मतलब इ'यां बड़ा कुछ पूरा उ'नें गी घर आने दा पूरा स्वाद दिन्ने अस बस इन्ना गै कैह्ना चांह्ना होर तुसेंगी पता गै रिश्तेदारें दी केह् केह् करदे होर मतलब इ'यां के रिश्तेदार होंदे केंइयें दे केईं सानूं शैल लगदे केईं सानूं नेईं लगदे जेह्ड़े सानूं शैल नेईं लगदे उं'दै आस्तै असें कक्ख बी निं करना ते जेह्ड़े साढ़े आस्तै स्हेई लगदे ते उं'दे आस्तै अस सब कुछ करने उं'दै आस्तै अस जान देने गी बी त्यार होन्ने ते फिर केईं होंदे मतलबी होंदे रिश्तेदार ते केईं होंदे खरे जेह्ड़े खरे ऐ ओह् सानूं पता होंदे केह्ड़े न ते जेह्ड़े सानूं पता ऐ जि'यां ओह् साढ़े कन्नै करदे उ'आं अस उं'दे कन्नै करने बाकी तोआनू पता जेह्ड़ा अजकल्ल कोई कुसै आस्तै खरा निं होंदा मतलब कोई गै होंदा जेह्ड़ा खरा होंदा ते केईं होंदे जेह्ड़े ऐनी होंदे खरे